جی ہاں میں اس بارے میں بات کر سکتا ہوں لیکن ہمارے علاقے میں مقامی مارکیٹ جو ہے اس میں زرعی مصنوعات کو پہنچانے میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا تکلیف کا سامنا لوگوں کو نہیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم جہاں رہتے ہیں یہ ایک شہر ہے جہاں پر ہر چیز آسانی کے ساتھ دستیاب ہوتی ہے اگر ہم گاؤں میں ہوتے کسی شہر سے دور کسی گاؤں میں رہتے تو پھر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا لیکن ہم جس جگہ پر رہتے ہیں یہ ایک بہت مشہور مارکیٹ ہے اسی وجہ سے زرعی مصنوعات جو کچھ بھی ہیں وہ آسانی کے ساتھ لوگوں کو مل جاتے ہیں اور لوگ آسانی کے ساتھ خرید کر اپنی کھیتی باڑی میں استعمال کرتے ہیں اور ان کو کسی بھی طرح کا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے